अह हेलौ अह ओह उम उम नोंथाङा बानायनो सानदों नामा मैखुन बानायदोंमोन ना उम दा बोरै बानायो बेखौ नांगौ नोंनो उम जायाखै उम उम जिगा उम गिबियाव बै जिगाब मोजांखौ सायख'ग्रोनांगौ मोजां बै मैखुन बेरैआ स्रां स्रां जिगाबआ बेफोरखौ सायख'दो आरो जिगाब बोराइबा साबसिन जायो ओमफ्राय बेखौ हास'नांगौ गुसुं गुसुं उम हास'नानै ओमफ्राय बस्था बै आलु बस्था गोजा गोजाया बेखौ मोनबाबो मोजांसिन जायो बेयाव सोनानै उम दैआव बार' घन्टासो सोमनानै दोननांगौ उम दैआव सोमखांनानै ओमफ्राय बोखांफिननांगौ बेखौ उम बोखांनानै दैखौ फसरबाय ना बेनि उनाव मा होनो रुनांगौ बेखौ रुनांगौ बै साराइ गिदिरा बेयावबा साबसिन जायो बेयाव दैखौ होदो ओमफ्राय बस्थायाव बस्थायाव सोखानाय नालाय बे बस्थाखौ दाइरेक्ट साराइयाव होदो ओमफ्राय अरखौ बुरजा होनानै एक घन्टासो रुनांगौ उम औ जिगाबखौ एक घन्टा रुनांगौ बेनि उनाव रुखांनानै ओमफ्राय एक घन्टासो जाबा बोखांनानै सान्दुंआव फोराननांगौ ओमफ्राय फोरानखां फोरानखांनानै जिगाबआव मा दै थानो मोना राननाय जानांगौ एसे उम बेखौ ओमफ्राय उनाव एसे रानबाथाय फ्लास्टिकआ बे फ्लास्टिकआव माबानानै सोनानै एसे नारसोनानै बेगरखौ जिं जिंआव एसे रानना होनांगौ उम बेनिफ्राय मोनब्रै बिदि लारि खालामनांगौ बेगर होनायखौ बेनिफ्राय माबायाव गुदुंखौ सुफ्लंना होदो बिदिनो दसथा बार'थासो फ्लास्टिकखौ उम ओमफ्राय दोनदो उनाव बिसदिननि बिसदिन नङाबा थ्रिसदिननि उनावनो मोनगोन दे मैखुनखौ